मैं आर्थिक रूप से इतना कमजोर व्यक्ति रहा हूँ लेकिन बहुत प्रयास करने से मैंने अपने कम से कम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ प्रयास है कि वो अपना केरियर अच्छा बना पाएं जो सुविधाएं हमको प्रदान नहीं हो पाई थी प्राप्त नहीं हो पाई थी वो सेवाएं मैं सुविधाएं मैं उनको प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे गर्व है कि मैं जितनी मेहनत करके उनको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे बच्चे भी उतनी ही लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं प्रत्येक रिजल्ट में अच्छे उनके मार्क्स होते हैं और उम्मीद है कि आगे कुछ बहुत अच्छा वो कर लेंगे